नमस्ते जी नमस्ते हाँ हम नेमत थिएटर से बोल रहे हैं हमारे सिनेमा हाल में जिम्मा पिक्चर लगा है हाँ ठीक है देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं चलिए अच्छा है तीन लोग तो एक लोगों का दो सौ रुपये टिकट है उसी हिसाब से छः सौ रुपये टिकट हो गया आपका ठीक है ठीक कम हो जाएगा ऐसी बात नहीं है चलिए छः सौ हो रहा है पाँच सौ कर दीजिए आप

ये है मछली शहर जो नहीं है सरकारी हॉस्पिटल हाँ वही रोड पकड़े आएँगी आप थोड़ा अंदर अंदर के बाद एक ए गल्ली लगी हुई है वो गल्ली पकड़ के सीधा अंदर आएँगी दो सौ मीटर अंदर वहीं पर है हाँ हाँ ठीक है आप आइए जब मर्ज़ी करे आप आइए तुरंत हमारे यहाँ सभी से सारी सुविधा भी है हमारे यहाँ वी आई पी कुर्सी है और बता तो रहे हैं सब सिस्टम है हमारे यहाँ सब खाने के लिए है आपको मिल जाएगा गे लंच जब होगा तो आपको वह मिल जाएगा पापकोन मिल जाएगी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी सारी सुविधा है हमारे यहाँ

ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ए सी भी है हाँ हाँ ठीक है आइए जब इच्छा करे आपकी तब आइए अगर आप आएँगे तो भी आप कहेंगे कि हाँ ठीक है सुविधा बढ़िया है सिनेमा हॉल में बढ़िया व्यवस्था है सब कुछ है हमारे यहाँ हँ ए सी भी लगी हुई है बी आई पी कुर्सी भी दे रखे हैं हमने बैठने के लिए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो हाँ हाँ ठीक है मिलेगी नहीं भैया सबको सुविधा मिल रही है कुर्सी उर्सी के साथ सारा सब कुछ व्यवस्था है आपको जब आपका वह होगा लंच ब्रेक तो आपको उसमें मिल जाएगा ठंडा पानी ऊनी सब कुछ है हमारे यहाँ साफ सफ़ाई की व्यवस्था रखी गई है सारा सिस्टम है हमारे हाँ हाँ सब कुछ लगा है ए सी लगी हुई है एक एक दो नहीं तीन तीन ए सी लगाए रखे हैं हम ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो हाँ ठीक है ठीक है जब आपकी इच्छा करे तब आइए हम तो कहते हैं आइए कल आइए नहीं तो शाम को आ जाइए आज पिक्चर

ठीक है ठीक है चलिए आइए आइए आइए ज़रूर आइए काहे नहीं हम काहे मना करेंगे भैया कि आप मत आइए पिक्चर देखने आइए ज़रूर आइए हाँ आइए ठीक नमस्ते